ہندوستان میں اس وقت بھی بہت سے تاجر اور صنعت کار موجود ہیں بہت ٹیکنیکل انسان موجود ہیں جنہوں نے اپنے رد عمل سے ہندوستان میں بہت ساری تبدیلیاں کو ظاہر کیا ہے ان ہی میں سے جو ایک مشہور صنعت کار ہیں وہ ہمارے پڑوس ہی میں رہتے ہیں ان کا نام ابو الفرح ہے انہوں نے اپنی تجارت کے ذریعے میرے گاؤں میں اپنا بہت زیادہ نام روشن کیا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس چیز کی بھی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اس میدان میں اتریں بزنس اور صنعت کاری میں اچھا منافع ہے جس سے انڈیا ترقی کر سکتا ہے اور انڈیا کی کرنسی اس سے بڑھ سکتی ہے اسی طرح بہت سے ٹیکنیکل وہ انسان ہیں بہت سے یوٹیوبرس ہیں جو اپنے یوٹیوب کے چینل پہ خاص طور سے مسلم عوام کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اس میدان میں قدم رکھیں اور لوگوں کو ترقی کر کے اپنے ہم راستے اور اپنے گھر والوں کے لیے راستے کھولیں